صحت کے شعبے میں کرپشن مختلف شکلوں میں ہو سکتے ہیں جیسے کہ غیر قانونی فیسیں وصول کرنا دواؤں کی غیر قانونی فروخت جعلی سرٹیفکیٹس اور غیر معیاری علاج کی فراہمی اس کے نتیجے میں مریضوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور ان کی صحت خطرے میں پڑ جاتی ہے اس کے علاوہ سرکاری ہسپتالوں میں بھی بدعنوانی کا واقعات سامنے آتے ہیں جہاں مریضوں کو مناسب مناسب علاج فراہم نہیں کیا جاتا یا ان سے رشوت طلب کی جاتی ہے صحت کے شعبے میں کرپشن کی ایک اور عام صورت یہ ہے کہ مریضوں کو غیر ضروری ٹسٹ اور علاج کے لیے مجبور کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ پیسے کمائے جا سکیں بہت سے ڈاکٹر اور اسپتال مالی فائدے کے لیے ایسی غیر ضروری خدمات فراہم کرتے ہیں جو مریضوں کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہوتیں اس کے علاوہ کچھ فارما کمپنیاں بھی ڈاکٹروں کو رشوت دے کر اپنی دوائیں فروخت کرواتی ہیں یہ دوائیں اکثر مہنگی ہوتی ہیں اور ان کا متبادل سستا اور مؤثر ہو سکتا ہے مگر مریضوں کو مہنگی دوائیں خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے سرکاری ہسپتالوں میں عملے کی غیر حاضری بھی ایک مسئلہ ہے ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے کی غیر موجودگی کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں مہنگے نجی ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے ان تمام مسائل کے باعث صحت کے شعبے میں کرپشن مریضوں کی زندگی پر سنگین اثرات ڈالتا ہے اور صحت کی خدمات کی معیار کو گرا دیتا ہے